किसान किसान के जे है की आत्महत्यापर रोक लगायल जा सकै छै अगर सरकार चाहतै तऽ सरकार चाहतै कते सरकारके ई करहिके चाही जैसेकि किसान फसल उगाबै छै आओर फसल बर्बाद हो जाइ छै तब वास्तविक जे किसानके जो भी अपन पूँजी रहै छै उ तऽ खेतमे लगा दै छै आब अगर उ फसलमे लगा दै छै आओर फसल अगर बर्बाद हो जेतै तऽ वास्तविक ई किसान भूखे मरतै हँ ओकर किसानके किसाने थोड़े होइ छै ओकर बाल बच्चा है बीबी है भाय है बहीन है माता है पिता है तब जाकरके ओकरा पैसा मान गेलि फसलमे पैसा लगेलकै आओर फसल नहि होतै तऽ ओकर फैमिलीमे खानाके लेल खानाके लेल तऽ बहुत दिक्कत हो जेतै ने पैसा तऽ उ ओकरे वजहसँ ने किसान सब आत्महत्या कर लै छै सरकारके करैके चाही जैसे कि ओ ओहिमे बढ़िआँसँ बढ़िआँ सुविधा देबैके चाही किसानके लोन देबैके चाही आरो लोन देलाके बाद भी अगर उ फसल बर्बाद हो जाइत है तऽ जोन फसलमे अगर लोनवला पैसा अगर किसान ओयमे लगेलै हय खेतमे अगर बाढ़ि आबि गेल बाढ़िमे उ फसल बर्बाद हो गेल तऽ उ फसल जे बर्बाद हो जाइ छै तऽ किसान अयमे सरकारके होइके चाही की जो लोन लेने है ने ओकरा माफ कर देबैके चाही हँ मानि गेलीयै फसल अगर बर्बाद हो गेलै तऽ लोन जे लेलै है उ आदमी कहाँसँ सधेतै ओ समयमे तऽ खाय लै दिक्कत हो जाइ छै आदमी सबके तऽ लोन सधा नहि पौते अयमे जैसेकि किसान सबके आओर कहाँ दिक्कत होइ छै जैसेकि हम मतलब अपन बात विचार व्यवस्था देखै छी गाँवके तऽ खाद अरके ले करके जैसे बारिश नहि होलक तऽ पानि उर पटाबैके लेल बहुत दिक्कत हो जाइ छै तऽ पानि पटाबैके लेल की होइके चाही आदमीके सिचाईके सरकारके सिचाईके व्यवस्था करैके चाही खादके व्यवस्था करैके चाही जोकि सही समयपर खादके व्यवस्था नहि कर पाबै छै आओर किसान जे है किसान तऽ अपना पैसा पूँजी लगा सकै मेहनत करऽ सकै पूँजी लगेतै मेहनत करतै हँ जैसेकि खाद सरकार ना दे पाबै सही समयपर अगर कोई काम अगर सही समयपर ना होइत हऽ तऽ उ दिक्कत है ने जैसेकि खाद है सही समयपर मिलैके चाही फसल फसलमे पानि सही समयपर मिलैके चाही मतलब सही समयपर खाद अथी खाद पानि दवाई कीड़ाके बहुत सारा दवाई होइ छै उसब होइके चाही हँ फसल अच्छा हो गेल ओ इससे किसान सब खुश भऽ जाइ छै बहुत जादा खुश भऽ जाइ छै किसान सब हँ अगर सरकार ई सब व्यवस्था करै छै तब जाकरके किसानके अच्छा होतै आओर किसान आत्महत्यापर रोक लगेतै हम तऽ कहै छी की सरकारके सबसँ जादा अगर व्यवस्था देबैके चाही ने तऽ किसानके देबैके चाही अगर मानि लिअ किसान ने होइके तब हमर देश नहि है काहेकि किसान अन्न उगेबै नहि करतै तऽ किसान आदमी कहाँसँ खयतै है की ने सरकारके ई सब होइके चाही सही बात है